हिन में हीअं आहे की समुझो अगरि पाणि केॾी महिल बि सतसंग में टिकाणनि में दरॿारिनि में वञूं था त शाम जो थींदो आहे की कंहिं महिल भई समुझो म्यूज़िकल पाटी हुजे त भई जॉइन कयो हू जॉइन कयो पर मुंहिंजो हीअं आहे की भविष्य में बि अगरि समुझो गुरूअ जी महिर अथई त समुझो के पाण हिननि मां म्यूज़िकल पाटियूं ई त ईंदियूं आहिनि त हुन में छाहे समुझो इंजॉए जो इंजॉए बि थींदो आहे गुरुनि जा दर्शनु बि थींदा आहिनि अने प्लस ॿीं ॻाल्हि छाहे की समुझो की पाणि परिसाद भंडारे जो पाणि परिसाद बि खाईंदा आहियूं अने ॿीं ॻाल्हि आहे की समुझो की मुंहिंजो अने शौक़ु आहे की अॼु न सुभाणे कॾहिं बि पाणि ॿ साल पंज साल ॾह साल कॾहिं बि पाणि सिंधी गायक कलाकार हिननि मां थी थी करे सिखी सिखी करे थी था सघूं उह रही गुरूअ ई महिर आहे त पोइ थी वेंदासीं